अरे भैया नमस्कार और बताइए आपका क्वेश्चन सर्ट तो आपका सिल गया है अच्छा हुआ सही समय पे आ गए हैं आइए ले जाइए अपना शर्ट अपना ढाई सौ रुपए हुआ हाँ भैया मेरा सर्ट का तो भैया ढाई सौ रुपए हुआ है हाँ हाँ ले आइए ले आइए सारी सिलाई यहाँ पे होती है सूट वगैरह की भी सिलाई होती है यहाँ पे सूट वूट भी सिला जाता है हम लोग और लोगों को रखे हैं ना तो वो सब कुछ सिलते हैं आप डेट वेट दे देंगे जितने डेट पे देंगे हम उतने डेट पे आपको सिलकर दे देंगे हाँ भैया ले आइए सब सिल देंगे सब हो जाएगा शर्ट पैंट सूट सलवार और कुर्ता धोती जो भी चाहेंगे भैया सब सिला जाएगा यहाँ पे हमारी दुकान पे हाँ भैया शर्ट जो अभी आप शर्ट दिए हैं उसका तो ढाई सौ हुआ है और बाकी शर्ट पैंट दोनों का आपका पाँच सौ होगा पूरा और शूट वगैरह का तो भैया वो भी पाँच सौ में ही होगा सब चीज़ का प्राइज़ अलग अलग है तो भैया पैंट का तो ऐसे ढा तीन सौ है तीन सौ रुपए में पैंट हम सिलते हैं बट अगर आप सर्ट पैंट दोनों देंगे तो हम उसको आपका ढाई सौ में ही सिलेंगे ढाई ढाई सौ में मतलब पाँच सौ में सिलेंगे अच्छा पैंट आपको दो तीन सिलवाना था तो वो भैया अब उसमें हम आपका क्या कर देंगे कि वो जो तीन सौ है उसको हम आपका ढाई सौ ही करे कर देंगे ढाई ढाई सौ में ही आपका तीनों पैंट सिल देंगे सर्ट सर्ट तो भैया फ़ीक्स है वो तो ढाई सौ में ही आपका सिला जाएगा उसमें कम नहीं होगा वो तो एकदम फ़िक्स रेट वो वो मतलब जैसे एक दो रहेगा एक सिलना रहेगा एक सर्ट पैंट सिलना रहेगा तो वो पाँच दिन के अंदर दे देंगे नहीं तो फिर अगर दो तीन रहेगा तो वो भी देंगे आपको हम पा दो तीन रहेगा तो वो तो भैया समय लगेगा ना वो थोड़ा सा सिलने में हाँ भैया ले आइए बिल्कुल और जो आपके घर में जैसे औरतें हैं तो उनसे भी बता दीजिएगा कि मतलब हमारी टेलर की दुकान है हम लोग सिलते विलते हैं हम लोग दो तीन लोगों को रखे हैं तो वो अपना जैसे ब्लाउज़ वगैरह होता है सूट सलवार पहनती हैं ना तो वो भी लाके दे देंगी तो हम वो भी सिल देंगे और पैसे की चिंता मत कीजिएगा भैया हम लोग बहुत ज़्यादा महँगा नहीं लेते हैं बहुत सस्ते में ही काम करते हैं हाँ ड्रेस के लिए भी भैया लेकिन अभी थोड़ा दिन रुकना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए तो जो मतलब सिलते थे वो हैं नहीं वो छुट्टी पे गए हुए हैं तो वो जब आएँगे तो हम आपको आपका नंबर ले लेंगे उसी उसी पे फ़ोन करके बता देंगे कि वो आ गए हैं छुट्टी पर से आके बात कर लीजिए ठीक है भैया वो भैया कुर्ता अगर कुर्ता सिलवाएँगे तो वो आपका चार सौ में सिलाएगा पूरा सेट तो भैया छ सौ में चलिए जब आप आपको जब सिलवाना होगा तो फिर आप हमें बताइएगा हाँ भैया ठीक है ठीक है अच्छा नमस्ते